میرا پسندیدہ تصویر جو ہے وہ باب سید کا ہے جو علی گڑھ میں ہیں تو وہ مجھے اس لیے بہت پسند ہے کیوں کہ علی گڑھ جو ہے وہ میرے خوابوں کا شہر ہے وہ مجھے میرا آنا یہاں پہ ایک خواب تھا تو جب میں یہاں پہ پہلی مرتبہ علی گڑھ میں آئی تو مجھے جیسے لگا کہ میں نے اپنے خوابوں کو پا لیا تو اس لیے میں نے باب سید کا فوٹو لیا کیوں کہ وہ علی گڑھ کا مین گیٹ ہے اور وہ مجھے سر سید کی پچھلی تاریخوں کو یاد دلاتا ہے کہ جیسے سر سید نے مشکلیں کاٹیں اتنی پریشانیاں اتنی مشکل کاٹ کے وہ ہمارے لیے انگریزوں سے لڑ کے وہ ہمارے لیے یونیورسٹی کو قائم کیے تب پھر جب باب سید کا وہ دروازہ میں نے دیکھا تو مجھے سر سید کی پچھلی تاریخوں کو وہ یاد دلاتا ہے اسی لیے میں نے وہ میرا اسی لیے وہ میرا سب سے میرا پسندیدہ فوٹو ہے